जी हाँ हमारे यहाँ स्थानीय क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा पर्यटक आकर्षक केंद्र है जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं जिसे हम इको पार्क कहते हैं इस पार्क में यह पूरा पार्क दस किलोमीटर एरिया में सिर्फ और सिर्फ जंगल को घेरा गया है इस पार्क में पूरे जंगल के सभी अलग अलग प्रकार के जीव जन्तु पशु पक्षियाँ उपलब्ध रहते हैं इस पार्क में दो बड़े बड़े तालाब हैं जिनके ऊपर से लोगो को क्राफ्टिंग एवं अन्य वोटिंग करने का मौका मिलता है जिसके वजह से यहाँ पर पूरे साल में ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती है परंतु ठंडियो के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर वोटिंग ट्रैकिंग दोनों की सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं और यहाँ पे कई सारे अलग अलग चीज़ों एवं अलग अलग एडवेंचरस कार्य भी करने का मौका हमें दिया जाता है इस पार्क में ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ के स्थानीय लोग एवं दूर दराज के भी लोग पूरे साल आते रहते हैं इस पार्क में जाने के लिए हमें कुछ पैसों को भी देना पड़ता है यह पार्क होने की वजह से हमारे क्षेत्र के ज़्यादातर लोग जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं तो लोग छोटे मोटे व्यवसाय करके अपने जीवन का पालन पोषण करते रहते हैं